ट्रेनमे चढ़ल छलहुॅं ओहिमे सुविधा तऽ रहै बहुत चीजके तैँ सुपरफास्टमे चढ़ल रहौँ तऽ खूब बढ़िऑं से सीट साफ सुथरा सभ चीज रहै जनकपुर जाइत रहौँ तऽ खुब अच्छा से सीट रहै मिलल रहै हिनकर बाद जे गेलहुॅं बाबाधाम तऽ बाबाधाममे ट्रेन से गेलहुॅं तऽ ओहोमे ट्रेन खूब बढ़िऑं सीट रहै गाड़ीके साफ सफाइ खूब बढ़िऑं से कएल रहै अच्छा सीट पकड़ि कऽ हम गेलहुॅं झारखंड ओकर बाद फेर धेलौँ ट्रेन तब सिमरिया उतरलहुॅं सिमरियोमे गं गंगा स्नान गेलहुॅं गाड़ी खूशंशं एकदम खूब बढ़िऑं गाड़ी ट्रेन धेलहुॅं साफ सुथरा खूब बढ़िऑं रहै मोटरसाइकिल से गेलहुॅं ओहो बढ़िऑं साफ सफाइ से लऽ गेला गंगा स्नान केलहुॅं गंगा स्नान से फेर वएह गाड़ी से अयलहुॅं बस धेलहुॅं बस से फेर गेलहुॅं प्रयागराज प्रयागराज से जा सभ घूम फिर कऽ अयलहुॅं प्रयाग से काशी गेलहुॅं काशी विश्वनाथ भऽके एलौँ टरेन से गेलौँ काशी विश्वनाथ से कऽके एलौँ